लिट्टी लिट्टी लेबै समोसा कैसे लगबै छहो लिट्टी समोसा खयबै तब ने पेट भरतै तब ने आर कुछ लेतै ठण्डा पानि पी लेबै तनी मनी दश रुपए लिट्टी जादा लगै छऽ बहुत जादा कहलो तू पाँच रुपयामे लिट्टी दै छै पाँच रुपयामे समोसा आ दश रुपयामे पानि आ रेलवे स्टेशन अलग होइ छै की रेलवे स्टेशन अलग होए गेलै की लिट्टीमे की की दै छहो स्वाद छहो कि नहि लिट्टीके मे सत्तुआ आर दै छहो पिआज आर दै छहो कि नहि दै छहो

सुआद कइसन छहो स्वाद हूँ अच्छा आ समोसामे समोसा आ ठण्डा कोन कोन रखै छहो कोन कोन कम्पनीके रखै छौ हूँ मैंगो छहो मैंगो कैए रूपयामे दै छहो हँ तखन कहलियै तऽ बहुत महगा दै छो रेलवे स्टेशन पर ठकै छहो हँ हँ छै कम्पनी आ असप्राइट कए रुपयामे दै छहो असप्राइट आरो कममे नहि पचीस रुपयामे ठीक छै ओएह दऽ देहो हमरा दू पिस दै ने दहो हूँ आ समोसो देबहो कोकोकला